ٹیکنالوجی تو آج کل ہمیں مطلب سب کو ہی بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا ہے مجھے بھی تو بہت بڑھیا لگا یہ چیز ٹیکنالوجی کا آج کل کہیں جاؤ تو کہیں مطلب اب اے ٹی ایم میں بہت کم یوز ہو رہا ہے کہیں جاؤ گوگل پے یوز کرو فون پے یوز کرو یو پی آئی کہیں بھی یوز کرو آسانی سے آسانی سے یو پی آئی یوز ہو جاتا ہے اور یہ کیا نام ہے کلکولیٹر بھی فون سے یوز ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیز ہے جو ٹیکنالوجی سے اب ممکن ہو پایا ہے پہلے نہیں تھا لیکن اب ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کے وجہ سے اور گاڑی بھی بڑھیا بڑھیا ٹیکنالوجی سے ہی نکل رہا ہے اور اور زیادہ مطلب بہت چیز ٹیکنالوجی کا فائدہ تو بہت ہوا ہے فون میں بھی ٹیکنالوجی یوز ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ ٹیکنالوجی اس چیز میں اب بڑھ ہی رہا ہے دھیرے دھیرے ہر چیز میں ٹیکنالوجی یوز ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہر چیز میں ٹیکنالوجی تھوڑا نہ تھوڑا کہیں بھی مطلب یوز ہو ہی جاتا ہے ٹیکنالوجی بہت بڑھیا ہو گیا ہے پہلے کے حساب سے بہت ہی زیادہ مطلب بڑھیا ہو گیا ہے